हमरा अपना अङ्गनामे पोसने छी एगो चिड़ै ओ शुगा ओकर नाम छियै हमसब मिठू मिठू कहिकऽ ओकरा पुकारै छी ओ बाजबो करैया बड़ सुन्दर ओकरा खाए लए दै छियै दुध भात पुछलौ मिठू दुध भात खेबही कहलक हँ दूध भात खेबै तऽ दुध भात देलहुॅं खाए लए सीताराम सीताराम ओ पढ़लक दालियो भात दै छियै खाए लए दालियो भात खयलक दालियो भात खाइ छै मरचाइयो दै छियै खाए लए तऽ ओहो खाइ छै अमरुद दै छियै लताम जेकरा कहै छै हमसब अपना भाषामे तऽ लताम कहै छी आब अहाँ सब अमरुद कहै छी जेकि कहै छी ओकरो बहुत नीक लागै छै खायमे ओहो खाइया आ खेलाके बाद हमरा सबके पूछैया माँ तु खेलही माँ तू खेलही ओहि दुआरे हमरा सबके बहुत पसन्द आबैया केओ अगर अङ्गना आबैया तऽ पुछैया हमरा सबके कहैया जे माँ देखही के एलौ माँ देखही के एलौ ओ आदमी जे आबै छै तऽ हुनका कहै छै हमर सबकेँ सुगा जे बैसु ने बैसु ने अबैया बैसु ने अबैया बहुत सुन्दर ओकर बोली लागैया सुनय मे ओकरा ओहि दुआरे हमसब पालने छी आ बहुत प्यार करै छी ओकरा हमसब बहुत नीकसँ रखै छियै ओ पक्षी हमरा सभके बहुत नीक आ देखैयोमे बहुत नीक लागै छै बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से रहै छै एको रति ई नहि रहै छै कोनो बदमाश